अज्जकल दे बच्चें गी ध्यारें दा कोई पता गै नेईं ऐ साढ़े टैम होंदे मुल्ख ध्यार होंदे हे ते कि'यां कि'यां अस मनांदे हे उ'नें गी इ'नेंगी सनाना होऐ ते इ'नें गी एह् चम्बा जेहा लगदा भाई केह् ध्यार बनाए दे इ'नें गी छड़े फोन गै फोन चाहिदे बस फोनै च गै दिखदे ते गाने सुनो फिल्मी ते बस साढ़े टैम ध्यार होंदे हे अस उ'नें गी इ'यां ध्यारा दा इन्ना चाऽ होना असें गी ते एह् फलाना ध्यार आया ते ओह्कड़ा ध्यार आया असें ओह्का ध्यार मनाना ते ओह्का ध्यार मनाना लोड़ियै दा ध्यार औना लोह्ड़ियै गी महाराज लोह्ड़ी मंगने गी चली पौना अज्जकल दे बच्चें गी लोह्ड़ी आई ते जाओ बाह्र ते आक्खी उड़ना असें कुसै कश मंगने गी जाना लोह्ड़ी इ'नें गी पता नी कि लोह्ड़ी कियां मंगदे हे ते केह् करदे हे लोह्ड़ियै गी लोह्ड़ियें सारे लोह्ड़ी कुड़ियां लोह्ड़ी मंगने गी जंदियां होंदियां ही आ मुड़े जेह्के हे ते ओह् हरन चाढ़दे हे कोई छज्जा चाढ़ना कुसै अपना बंबोरा जेहा बनाना ओह् लेई लेइयै फिरना पूरै ग्रांऽ फिरी फिरियै ते कुदै त्रचौली किट्ठी करनी कुदै पैसे किट्ठे करने कुसै मुंगफलियां देनियां पंज सत्त बच्चें किट्ठे होइयै जाना कुड़ियां आह्लियां ड्रैसां पाई लैनियां मुड़ें ते केइयें बाबे बनना केईं डांस करना फिर रातीं जेह्के थोह्ड़े स्याने स्याने होंदे हे बच्चे ते उ'नें अपना ढोल लैइयै जाना हरन चाढ़ना अज्जकल दे बच्चें गी पुच्छो पता गै नी हरन केह् ऐ ते साढ़े टैम जेह्ड़े हरन होंदे हे पैह्ले पैह्ले हरन चाढ़ने पूरे पूरे ग्रांऽ फिरना सवेरे तगर हरन गै चाढ़ी रक्खना ओह्दे च बाबे बने दे होंदे हे सखियां बनदियां हियां नच्चदियां हियां फ्ही उनें घर घर नच्चना फ्ही उ'नें गुड़ै दी बट्टी लैनी अज्जकल बच्चें गी पुच्छो गुड़ै दी बट्टी गुड़ै दी बट्टी सेही गै निं केह् होंदी ते ओह् लेइयै औना फ्ही ओह्दे बाद च फ्ही एह् बसाखियै दा ध्यार आई जंदा हा बसाखियै दा ध्यारै बसाखी आई अज्जकल बसाखी सेही गै नी बच्चें गी भाई कदूं आई ते कदूं गेई बसाखी ते बसाखी दे ध्यारे ध्यारे च मेला लगदा हा मेले जाना दूर दूर ग्रांऽ च मेले लगदे होंदे हे उत्थें झूटे लैने चुनकलियें च बौह्ना डोल्ले च बौह्ना फ्ही उत्थें झूटे शूटे लैने उत्थें पकौड़ें दियां ह्ट्टियां लग्गी दियां होंदियां जलेबियें दियां ह्ट्टियां लग्गी दियां होंदियां कुसै किश खाना कुसै किश अज्जकल बच्चें गी लेओ खाने गी ते आखदे एह् हा एह्दे च मिट्टी पेई दी एह्दे च इ'यां होई गेदा एह् नी असें खाना एह् बाह्रा दा ते झूटे दा पता गै नी झूटे बी लैंदे न हां अगर बिजली आह्ले चला दे होना तां हां आखदे इत्त जरूरी बेही जन्ने ओह् थोह्ड़ा नेहा करी लैंदा बाकी इनें गी पता गै नि ऐ कक्ख बी असें केह् करना उत्थें मेले च जाइयै साढ़े टैम होर किश होंदे गै निहे अज्जकल छड़े फोन पकड़े दे फोनै च दिक्खै दे ते ओह् उस बेल्लै टाइम ओह् करने आस्तै मतलब कि बिजी अपने आप गी बिजी रक्खने आस्तै गै जंदे हे मेले शेले च सारे लोक ग्रांऽ दे किट्ठे होऐ दे होंदे हे निक्के निक्के बच्चे बच्चे बुड्डे तगर जंदे होंदे हे मेले कुसै नमां सूट सेआना कुसै किश करना ते अपने मेलै जाना फ्ही ओह्दे बाद च केह् आखदे आई जंदा मिंजरे दा ध्यार राह्ड़े राह्ने जाना राह्ड़े राह्ने कुड़ियें म्हीना भर राह्ड़े राह्ने उ'नें हर ऐतबारें गी चित्तरने राह्ड़े सवेरे सवेरे उट्ठियै पानी देना ऐतबारें चित्तरियै फ्ही उ'नें गी ओह् चूरूं जेह् पांदे होंदे हे कुसै घर परोंठी बना दी कुसै घर खमीरा बना दा ते फ्ही गीत गाने कुड़ियें शैल चित्तरने राह्ड़े बक्खरे बक्खरे रंग बनाइयै अज्जकल दे बच्चें गी आक्खो ते एह् बेकार दी चीज़ ऐ केह् करनी सेही गै नी पैह्ली गल्ल ते पता गै नी ऐ जिन्ने घरें दे मैंबर भ्राऽ होंदे ऐ उ'न्ने ओह् राह्ड़े राह्ने बिच्च धम्मां राह्ड़ा राह्ना धम्मां राह्ड़ा राह्ना फ्ही उसी शैल बड्डा बड्डा चित्तरना ते अज्जकल बच्चें गी पुच्छो ते सेही गै नी केह् धम्मां राह्ड़ा ते केह् दुए राह्ड़े अच्छा फ्ही म्हीने बाद इक म्हीना पानी देई देइयै बूह्टे बड्डे होने जिसलै फ्ही ओह् फ्ही ओह् सारे पुट्टने फ्ही ओह् दूर ग्रांऽ च सारे ग्राएं दे लोग किट्ठे होऐ दे होंदे हे उत्थें असें ओह् परवाहने गी राह्ड़े न्हाने गी जाना राह्ड़े रड़ाने गी जाना सारे आए दे होंदे हे लोक नमें नमें ब्याह् आह्ली कुड़ियां आई दियां होंदियां हियां सारें इक प्हाड़ियै पर बेहियै किश ओह्की प्हाड़ी पर बौह्ने फिर उनें नमें ब्याह् आह्ली कुड़ियां होंदियां उनें मिंजरा आंदी दियां होंदियां हियां अपनी स्हेली आस्तै भरजाइयें आस्तै भैनें आस्तै फ्ही ओह् मिंजरा बंडनियां उनें सारें रुट्टियां लेई जाने सारे लोकें अपनी घरै दियां पकाइयै कुसै खमीरे बनाए दे कुसै पूड़ियां बनाई दियां कुसै अम्बै दा टोकरा लैते दा ढोलकियां लैती दियां दोनें प्हाड़ियें दे आमनै सामनै बेहियै ते फ्ही ओह् खमीरे खाने उत्थें बेहियै सारें शैल इक दुए गी बंडने ते देने ते अज्जकल दे बच्चें गी आक्खो ते इ'नें गी एह् आखदे नां असें केह् करना उत्थें जाइयै उ'नें गी इ'नेंगी पता गै नी मिंजरे दा ध्यार केह् चीज़ केह् नेईं ते उसलै केह् होंदा इक दुए कन्नै मेल मलाप होंदा हा उसलै फोन शोन नेईं ऐ हे ते इक दुए कन्नै कुड़ियां इयां गै मिलदियां हियां ते अपने घर सौन म्हीना कट्टने गी आई दियां होंदियां हियां प्यौकै ते सारियां कुड़ियां इक दुए कन्नै मिलदियां होंदियां फ्ही दोनें प्हाड़ियें दे उप्पर लोकें जनानियें बेही जाना ओह्की साइड ओह्के गाने गाने ढोलकी कुसै लम्मियां भाखां गीत गाने कुसै ढोलकियां आह्लें गाने कुसै बच्चें डांस करना कुसै किश करना मतलब इ'यां गै करियै अपने शामी तगर सारा खाई पियै मिली मलाइयै ते अपने अपने घरै गी जंदे हे फ्ही असें सालै बाद मिलना आनियै इत्थें ते अज्जकल फोन सारें कश इक मैंटें च फोन अंदरा बेहियै करा दे ते बस ओह् ध्यारें दा कोई पता गै नी ऐ ते ओह्दे बाद च फ्ही नराते आई जाने नराते दे बरत रक्खने माता दे मंदरें च फिरना जाना आना शैल ध्यार मनांदे होंदे हे फ्ही रावण जलाना रावण बनाना ते बड्डा किश रावण उसी जेल्लै सारें किट्ठें दशैह्रै आह्ले दिन सारें किट्ठे होना फ्ही ओह् रावण जलाना अज्जकल बच्चें गी आक्खो ते एह् आखदे नां कोई निकलदा गै नेईं बाह्रै गी जंदे गै नेईं आखदे बेकार दा कम्म ऐ ते ओह्दे कन्नै असें गी इ'यां लगदा हा कि ध्यार ऐ कोई ते फ्ही ओह्दे बाद च ओह् आई जानी देआली आई जानी ते देआली आई जानी देआली गी सारें अपनी शैल घर ग्रांऽ च घर कच्चे कच्चे उस बेल्लै सारें दे कच्चे घर होंदे हे साढ़े टाइम च कच्चे घरें मिट्टी शिट्टी लानी ध्यार श्यार शैल गोहे फेरने पौचे मारने शैल ओह् मोंग शोंग फेरना सजाने घर शैल ते दीये दीये जगाने दीये जगाने इक दुए अग्गें देआली बालनियां ते अज्जकल दे बच्चें गी पुच्छो ते उ'नें गी पता गै नी अपने घरें दा टब्बर पता ते बस बाकी कुसै दा नेईं अस सारै अपना पूरा म्हल्ला असें देआली जगानियां इक दुए अग्गें स्याने स्याने बर्जुग होंदे के ओह् पैसे दिंदे हे सारें गी फ्ही बच्चे बड़े खुश होंदे हे ते कि असें गी पैसे थ्होऐ ते अज्जकल बच्चे आखदे ना अस केह् कुसै अग्गै हत्थ फलाना केह् मंगने जाना असें नी जाना ने किश देआलियै बम्ब पटाखे आंदे होंदे लक्ष्मी माता दी पूजा करनी मठाई आह्ननी सत्त रंगी मठाई आह्ननी ओह् चाढ़नी ओह् सारें गी बंडनी फ्ही शैल अपने रुट्टी शुट्टी खमीरे खमुरे बनदे ज्यादा दिन ध्यार बिच्च खमीरे बनने इ'यां नी कुसै बनाने खमीरे ध्यारें च छड़े खमीरे बनाओ पूड़ियां बनाओ ज्यादा खमीरे छुहारें दा मदरा एह् नेही चीज़ां ध्यारे च बनदियां होदियां हियां ओह्की त्यारें च ओह्की ते ओह्के च कोई होर सब्ज़ी बनानी ते ओह्के च किश बनना जियां लोह्ड़ियै च त्रचौली बनदी ही फ्ही दुए दिन खिचड़ी आहले दिन खिचड़ी बनानी खिचड़ी खलानी सारें गी ब्रैह्मनें गी सारें गी बंडनी फ्ही कुड़ियां सद्दनियां कुड़ियां सौह्रें दा औनियां ओह् अपने भ्राएं गी हार शार बनाइयै लेई औने उ'नें ओह् पुआने हार अपने भ्राएं गी पुआने ते आंदियां होंदियां हियां कुड़ियां अज्जकल बच्चें गी पता गा नी हार कि'यां बनाना ते कि'यां नेईं ते असें परोई परोई सारे रातीं रातीं लग्गी लग्गी परोई परोइयै हार बनाने फ्ही ओह् ध्यार बनाना फ्ही देआली देआलियै शैल बम्ब पटाखे ठुआलने शुआलने शैल दीये शीये बालने बुलने सारें ते शैल ते फ्ही एह् सरादें दी धाम आई जंदी हुंदी ही सरादें दी अज्जकल बच्चें गी आक्खो जाओ सरादें गी नां अस नी खन्ने एह् धाम ते नेईं किश असें गी नेईं खलोंदी नेईं एह्की चीज़ नेईं खन्ने एह्की नेईं ओल्लै मसां कुसै सरादै दी धाम होंदी उत्थें खमीरे बनदे हे खीरां खीर बननी अंबल बनना ते बड़े खुश होइयै पंदरां दिन धाम धाम गै चलनी सरादें दी ते अज्जकल दे बच्चें गी पता गै नी ऐ कि सराद बी केह् चीज़ ऐ ते कि कदूं बनांदे ते कि बनांदे कैह्दे आस्तै बनांदे फ्ही एह् होई अश्टमी औंदी औंदी ही ते उत्त बनांदे होंदे हे सुट्टू बुट्टू बनांदे होंदे हे सुट्टू बुट्टू अज्जकल बच्चें गी पता गै नी सुट्टू बुट्टू केह् न ते साढ़े टैम होई अश्टमी पूजनी कोई स्यानी स्यानी जनानियें बरत रक्खने फ्ही ओह् होई अश्टमी पूजनी उत्थै सुट्टू बुट्टू चाढ़ने साग चाढ़ना टोडे चाढ़ने फुलके पूड़ियां चाढ़नियां फ्ही ओह् ओह् बंडनियां कजकें गी देनियां फ्ही बच्छदुआह् औंदी ही बच्छदुआह् ते अज्जकल जनानियें गी पता अज्जकल नमीं नमीं कुड़ियां जेह्कियां लाड़ियां आवा दियां बच्छदुआह् एह्दा पता गै नी भई कि'यां पूजनी ते कि'यां केह् करना ओह् ते अस बिल्ड सेड़ने पौंदे हे बिल्ड सेड़ियै फ्ही ओह् बनाने रुट्ट बनाने फ्ही उत्थें बच्छदुआह् पूजने जाना कट्टू बच्छु बनाने उं'दे ओह् सारे चीज़ां बनानियां निक्के निक्की निक्कियां जाट्ट जट्टनी बनाने कुंडू शुंडू बनाने ते फ्ही ओह् जाना पूजने गी आ ते फ्ही ओह् बाई जित्थें पानी बगदा पानी होंदा उत्थें जंदे हे बच्छदुआह् पूजने गी ओह् बोलने गी क्हानियां न अज्जकल बच्चें गी पता भाई केह् क्हानी बोलनी उत्थें ते केह् करना ते की पूजदे न एह् ते अज्जकल दे बच्चें च एह् सारा किश पता होना चाहिदा पर अज्जकल दे बच्चें गी कोई किश अपने कल्चर दे बारे च कोई पता गै नी ऐ भाई केह् साढ़े ध्यार न ते केह् नेईं अग्गें अग्गें अग्गें भई एह् ध्यार सब खतम होई जाने कोई इक कोई कोई ध्यार रेही जाना कोई रक्खड़ी दा ते टिक्के दा फ्ही भैनां जंदियां हियां अपने भ्राएं दे घरें पटार लेइयै खमीरे बनांदियां हियां ओह्दे च आ ते भई टिक्का लोआने गी जान दे भ्राऊ गी अस ते बड्डा पटार बनाना इक टोकरी जेही होंदी ही ओह्दे च खमीरे पाने सब्ज़ी बनानी किश ते फ्ही ओह् अपनी भैन पैदल चलना होंदा हा फ्ही इक च चुक्कने आह्ला पटार चुक्कने आह्ला जदूं गड्डियां दे साधन नी होंदा हा ते पटार चुक्कने आह्ले लेना कन्नै आ ते फ्ही ओह् अपने भ्राएं टिक्का लोआना जाइयै ते इ'यां इ'यां अज्जकल दे बच्चें गी किश पता गै नी ऐ इस बारे च